हा जेकी मुंहिंजी बैंक आहे जिते मुंहिंजो खातो आहे काफ़ी सपॉट मिलंदो आहे कहिड़ी बि दिक़त न ईंदी आहे जेकी बि ज़रूरत हूंदी आहिनि त उहो पूरो कंदा आहिनि चाहे मुंहिंजो फ़ंड या काड थी वञे त ॾाढी सुठे सां मूंखे कोपरेट कंदा आहिनि मूंखे कोई बि शिकायत कोने बैंक लाइ सभु कुझु सुठो ई आहे ॾाढो कोपरेट कंदी आहिनि अगरि कुझु ईंदो आहे नओं त असांखे नोटीफ़ेकेशन या मैसेज अची वेंदो आहे कि इहो आहे इहो आहे तव्हांखे इहो मिलिणो आहे त ॾाढो सुठो लॻनि मुंहिंजो छा आहे कि मुंहिंजो जेको बैंक सां अनुभव आहे उहो ॾाढो सुठो आहे ऐं जंहिं मां चाहींदी हुअमि हूअं ई थींदो आहे कोई नईं स्कीम ईंदी आहे कोई पोलिसी ईंदी आहे जेका बि हू हलाईंदा आहिनि त असांखे हिकु ॿ कॉल बि अची वेंदी आहे कि तव्हां छा इहे वठिणा वठणु चाहियो था छा तव्हां छा हुन में इंटरस्टेड आहियो त कोई बि दिक़त न ईंदी आहे मांजे लाइ त मुंहिंजे बैंक जीअं मां चाहींदी हुअमि ॾाढो सपॉट ॾाढो कोपरेट कंदी आहे